اوبر سے بات کر رہے ہو نا سر

جی سہارن پور سے بات کر رہا ہوں سر سہارن پور کے پاس ایک گاؤں لگتا ہے چنیٹی وہاں سے بات کر رہا ہوں سر سہارن پور سے تقریباً آٹھ کلو میٹر دور ہے جی یہاں سے ہم کو دہرادون جانا ہے جی جی کوئی اچھی سی ٹیکسی چاہیے کون سی ہے سر ڈزائر ہے آپ کے پاس

وہ کمپلیٹ ہے نا سر اے سی وے سی ٹایر ویر دور کا راستہ ہے بہت جی تو آپ کا کرایہ کیا ہوگا سر اچھا اچھا چلو کوئی بات نہیں سر کتنے ٹائم تک پہنچ جائے گی ہمارے پاس تھوڑا جلدی کر دینا سر ٹائم کم ہے ہمارے پاس اور یہ چیک کر لینا سر گاڑی میں کوئی کمی نہ ہو بہت دور کا راستہ ہے سر جی ڈرائیور جلدی پہنچ جائے گا نا جی اوکے سر اوکے